नमस्ते हाँ सर हम को अपने पेट के बारे में पूछना था हमारे यहाँ पवेलियन पेट है उसको कब हम गर्मी का दिन आ गया है तो हम क्या उसकी देख भाल कैसे कर सकते हैं जैसे उसको कब नहलाना है कितना नहलाना है और उसको खाने पीने में क्या देना है और उसकी देख भाल क्या करनी है उसका वज़न आठ केजी है

नहीं नहीं नहलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है हाँ पेडगिरी देते हैं जी लगता है छः महीने में

हाँ जैसे उसको कीड़ियाँ पड़ गईं और उसको पानी कितना दें पानी नॉर्मल दें या ठंडा दें

जी जी पवेलियन है डॉग है फीमेल फीमेल डॉग है बारह सा साल दस साल का है